हय हय कॉल केल्लो खंय रे तूं आठ जालीं अजून आयल ना कामाक पूण पयलीं कळोवपाक जाय न्ही तुयें तशें न्ही रे आतां आमी पेमॅन्टाचें पगाराचें तुजें पयलेंच आमी उलयल्ले पळय अमके अमके पगार दिसवड्याक तुका हांव इतलें दितलें म्हणून पयलेंच सांगिल्लें न्ही तशें न्ही आतां अशें तुजें भरवोसाचेर हावें अशें शेतां केल्लें पय काम स्टार्ट केल्लें आनी जर तुमीच जर अशें करपा लागले जाल्यार कशें जातलें एक तुजेर विश्वास असो उरता न्ही की तुमी योवन करतले म्हुणून कळ्ळें कळ्ळें पूण आतां तुजी अपेक्षा कितें आसा कितलो पगार जाय असो तुका दिसता आरे बाबा बारा हजार म्हळ्यार आतां आमगे शेतां आता पयरूच शेत पे पेरला ते शेता आमकां सारें घालपाचें आसा आनी कितें शेण घालपाचें आसा ताजे खातीर आमकां पयशे जाय न्ही रे बारा हजार तुकाच दिले जाल्यार हांवेन कितें खावपाचें मागीर हय रे हय हय तुजें काम हांव पयला तुजे काम बरें म्हणुनूच हांवे तुका सांगला न्ही मातशें काम करपाक यो रे म्हणून पूण कितें मातसो तुवेंय विचार करपाक जाय पय आतां एक काम कर सद्द्या तरी यो आनी मागीर आमी उलोवया पगाराचें हां बरें बरें हांव म्हज्या मीश घोवा कडेन उलयता आनी मागीर फाल्यां तुजे कडेन सारकें कितें तें उलयतात पगार वाडोवपाचो कितें करपाचें म्हणून फाल्यां तूं आमच्या घरा कडेन यो आं बरें बरें बरें बरें फाल्यां मेळया आं बरें